اتر پردیش میں تو سرکار نے مطلب غریبوں کی بہت مدد کرتے ہیں جہاں سب کو پیسے ملتے ہیں اور چائلڈ ہوڈ کیئر بھی بہت اچھے سے ہوتی ہے پڑھائی کے لیے اور وہاں کی مارکیٹس بہت بڑی بڑی ہیں سرکار بہت کچھ کرتی ہے جو غریب لوگ ہوتے ہیں انہیں پیسے بھی دیتی ہے اور ای ایم آئی بھی کھلوایا ہے انہیں سودھ کرنے کے لیے سرکار نے سرکار تو مطلب بہت پڑھائی میں بھی بہت زیادہ ڈسٹینس وغیرہ کر رکھا ہے اور سرکار سے سے یہاں دہلی وغیرہ میں غازی آباد وغیرہ میں اتر پردیش میں اسکول کھولے ہوئے ہیں اسکول سرکاری اسکول جہاں کے بچے غریب ہیں وہ آئیں اور اس سرکاری اسکول میں پڑھیں وہاں سرکاری اسکولوں میں تو فیس بھی نہیں ہوتی ڈریسس وغیرہ کی کورس کرنے کی اور اس میں اکاؤنٹ میں پیسے بھی جاتے ہیں اگر سرکاری اسکولوں سے پیسے خرچ ہوتے ہیں تو ان میں سرکار اکاؤنٹوں میں بھی پیسے بھجواتے ہیں کہ غریب بچے غریبوں کی بہت مدد کرتے ہیں کہ بچے پڑھیں چائلڈ ہوڈ کیئر ایجوکیشن مطلب بہت زیادہ آئے سرکاری اسکول میں جاتے ہیں بچے نہ ہی وہاں کی فیس ہوتی ہے اور وہاں کی بس بھی لگی ہیں ای ایم آئی بھی کھولی ہے